जी हम ऐसे व्यक्ति को सलाद ज़रूर देंगे जो ड्राइंग बस शुरू करना चाहता है वो ड्राइंग बनाने

अच्छा काम होता है ड्रॉइंग का मतलब ये नहीं होता है कि चित्र ख़ाली बनाऍं ड्रॉइंग का मतलब ये होता है कि अपने अंदर का अनुभव अपने अंदर की बातें हम चित्र द्वारा पेशकश करते हैं जिस से वह असली लगता है